खामानि गैजायि फोरनि जेंनाफोरखौबो जोङो नुनो मोनो खामानि गैजायिफोरनि जेंनाफोरनि मादाव गोबां फरायसाफोर दङ जायफ्रा गोजौ थाखोनि फराय फरायबाय सोलोंबाय सोरबा इन्जिनियार सोरबा एम ए बि ए बिफोबायदि फरायनाय दं बेफोरनि थाखाय साख्रिनि थाखाय सुबिदा गैया गोबां गोबां बेबायदिहै मानसिफ्रा खामानि गैजायैआव ओरैनो जनानै दङ सरकारा बेफोरनि थाखाय गोबां साख्रिनि थाखाय बेबस्था खालामगासिनो दङ गोबां रोखोमनि फर ग्रेदनिफ्राय थार्द ग्रेद आरो बेनि गोजौ रोखोमनि फोरोंगिरिफोर कम्पानिनि खामानिफोर बेफोरबायदि गोबां साख्रि सरकारि एबा बेसरकारि बे खामानिनि थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आरो फारसेथिं जोंनि बर' मेदियाम स्कुलफोराव जोङो फोरोंगिरिनि जेंनाखौ जों नुनो मोन्दों जेराव गोबां गुदि फरायसालिफोराव फोरोंगिरिनि बिसाना सेनिफ्राय नै सासे एबा सानैनिफ्राय बांनायखौ नुआखै नाथाय मोनफा स्कुलाव फोरोंनो थाखाय गुदि सरकारि फरायसालियाव फोरोंनो थाखाय सानैनिख्रुइ बांसिन फोरोंनांगौ बेवहाय सरकारा उथ्रिफुनाय गोबां रोखोम गोबां जायफोरा खामानि गैजायै गोरों गोराफोर बिथांमोनखौ बे साख्रियावसो सोनायनि बेबस्था खालामनो हायो आरो जोङो मोन्थिनो मोन्दों टेटनि हेफाजाबजों टेटनि सायख'नाय आनजादनि गेजेरजों गोबां गथ'फोरखौ गोबां फरायसा गथ'फोरखौ गोबां स्कुलफोराव फोरोंगिरि महरै थिसन्नायखौ जोङो नुनो मोनदों आबादनि बिसयाव आबादारिफोरनो मोजां रोखोमनि जोलै होयोब्ला आबादनिफ्राय गोबां बिबांनि दिहुन्नायखौ जोङो मोन्नो हागौ नाथाय आबादारिफोरनि गेजेराव सरकारनि बिथिंनिफ्राय मोजां गुन गोनां जोलै रान्नायखौ जोङो जेंना गोनां नुदों जिफोर जेंनानि थाखाय जोंनि आबादारिफोरनि आखायाव मोजां गुन गोनां जोलैनि बेगरफोर जों मोन्नो हायाखै सरकारा होदों नाथाइ बेफोर सरकारनि बिथोनफोरा गोबाङा मुङावल' मोजां मोजां जोलैनि नाथाय गुबुन हादोदनिफ्राय फैनाय गुबुन आबहावायाव उजिनाय बेगरफोरनि थाखाय जोंनि आसामाव बेफोरो मोजां नङा बा गोरोबफैया बेखायनो जुदियबो सरकारा मोजां बेगर होन्नानै आसामाव आबादारिफोरनो जाबसिन्ना होदोंब्लाबो बेनिफ्राय मोजां उदफादन मोनाखै मोजां फिथाइ मोन्नो हायाखै बेखायनो जायगानि बेगरनिफ्रायनो मोजां जोलै दिहुन्नानै सरकारा आबादारिफोरनो बेगर रान्नानै होनायनि बेबस्था खालामनायखौ जोङो हामजायो आरो बेजोंनो लोगोसे आबादारिफोरनो नांगौ बायदिहै हासार दिहुन्नानै होनायखौ जों हामजायो मानो होनबा आबादारिफोरा गोबां सम नांगौ समाव नांगौ बायदिहै हासार रासाइनिक हासारफोर नांगौ जायो बेफोर रासाइनिक हासारफोरखौ जोङो नांगौ बायदिहै मोन्नो हायाखै जेरैहाय इउरिया गोबां सम माइनि आबादफोराव नांगौ बायदि इउरिया जोङो मोन्नो हायासै आरो बेफोरनि बेसेनफोराबो गोबां बिबांहै गोजौ गोजौ बेसेन जालांनायखाय आबादारिफोरा बायनो हायैखौ जोङो नुनो मोनदों बेखायनो जेसेबां हायो सरकारा बेखौ बेफोर हासारफोरखौ नांगौ बायदिहै दिहुन्नानै होनायखौ जोङो हामजायो आरो बेफोरनि बेसेनखौ आबादारिफोरा बायनो हानाय बायदिहै बेसेनखौ कन्ट्रल एबा थिक खालामना होनायखौ जों लुबैयो बेनि उनाव जोङो नुनो मोनो जोंनि आसाम हादोदआव हा खुरख'नायनि गोबां जेंनाफोर नुनो मोनदों मानो होनब्ला जोंनि आसामनि दै हायाव जोंनि आसामनि हालामफोराव गोबां हाजोयारि दै दैसाफोर जोंनि गासै आसाम खौ साग्लोबनानै दं आरो बेफोरनि थाखाय गरा खुरखानाय हा खुरखानायनि थाखाय होबथानायनि मोजां राहा गैया जायनि थाखाय गोबां समाव गोबां जायगायाव हा खुरखानानै गोबां गामि आरो गोबां गायग्रा हाफोर खुरखानानै थेर बेथेर जानायखौ जोङो नुनो मोनदों बेनि थाखाय सरकारा बे हा खुरखानायनि थाखाय गोबां जायगायाव माथावरिनि बेबस्था खालामनानै होयोब्ला मोजां जायनि थाखाय गोबां गामिफोरा रैखाथि मोनगोन आरो गायनाय फुनाय हाफोरा बिनिफ्राय बासायजागोन